मां हिकु शर्ट ख़रीदु कई मूंखे उन जो कपिड़ो सुठो लॻियो उन जो प्रिंट सुठो लॻियो रेट वाजिबी लॻिया मूंखे उन में सभु कुझु सुठो लॻियो इन ई करे मां उन खे ख़रीदु कयो